ہلو ہاں ہلو کون جی اچھا یہ جی ہاں لائبریرین ہیں میں میڈم ہوں لائبریرین کی جی آپ کو کیا چاہیے جی ہاں بک تو ہے لیکن آپ کے پاس کاڈ ہے کاڈ ہے تو کیا ہے ہماری لائبریری کے رولس کہ آپ بک لے کے جاتے نا بک لے کے جانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے رکھنا صاف ستھرا جیسا لے کے جا رہے ہیں آپ اسی پوزیشن میں اسی حالت میں وہ بک کو لا کے دینا اس کو خراب نہیں کرنا پیپر وغیرہ پھاڑنا نہیں موڑنا نہیں اس کو اچھا لے کے جانا اچھا لا کے دینا اس کو خراب نہیں کرنا حفاظت سے رکھنا ہمارے پاس تو بکس بہت ہے ہر قسم کی بکس ملتی آپ کو لیکن اس کو حفاظت سے لے کے جا کے حفاظت سے لا کے دینا آپ آٹھ دن کے واسطے لے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آٹھ دن لے کے جائیے مگر اس کو اچھی طرح حفاظت سے رکھیے آپ اس کو کوئی نقصان مت پہنچائیے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کارڈ ہے کاڈ ہے نا ٹھیک ہے وہی کاڈ رہے تو دیتے ہم لوگ نہیں تو نہیں دیتے اسی لیے پوچھی میں آپ آتے وقت کاڈ لے لے کے آئیے آپ کا میں دیکھ لوں گی دیکھ لے کے آپ کو وہ بک دوں گی آپ اس کو لے کے جائیے اور پھر حفاظت سے آٹھ کے بعد لا کے دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے کاڈ یاد سے لائیے آپ ٹھیک ٹھیک ہے نو بجے کھلتی دیکھیے لائبریری نو بجے لائبریری کھلتی پانچ بجے تک رہتی ٹھیک ہے نا ٹائمنگ سے آئیے آپ جی آپ نو بجے کے بعد کبھی بھی آ سکتے ہو آپ نو بجے کے بعد آپ کبھی بھی آ کے پانچ بجے سے پہلے آئیے نو بجے کے بعد جائیے مگر آتے وقت یاد سے کاڈ لے کر آئیے اور بک حفاظت سے رکھیے حفاظت سے لائیے اس کو کچھ نقصان مت پہنچائیے کیونکہ دوسروں کے بھی کام آتی نا بک ہر کسی کی سہولت کے لیے ہے لائبریری جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ